आइकाल्हि जे छै से इसकुल खुललैया बच्चा सब जाइ छै इसकुल पढ़ै लए जाइ छै तऽ पैढ़के आबै छै मोबाइल लए कऽ बैठ जाइ छै तऽ मोबाइलो देखै छै रामायण भी देखै छै तऽ रामायण अच्छा लागै छै तऽ रामायण देखै छै फिलिम भी अच्छा लागै छै तऽ फिलिम देखै छै तऽ जेकरा जे पसन्द आबै छै से देखै छै आओर बहुत हीरो हिरोइन आबै छै ओ भी सएह देखै छै बाहर बाहर सऽ सबकिछु देखै छै गाना भी सुनै छै बहुत बहुत गाना एलैया ओहो सब सुनै छै देखै छै देख कऽ अपन दिल तसल्ली भए जाइ छै तऽ सब चीज देख कऽ अपन बाल बच्चा सब बिशेष लोग रहै छै कभी बिगैड़ियो जाइ छै कोनो सुधैरियो जाइ छै तऽ ओहए सब देख कऽ अपन सन्तुष्टि भए जाइ छै फिलिम भी देख लै छै खाना पीना खेलक आबै छै बच्चा सब इसकुलसॅं कनी सुतबो करै छै सुति कए उठै छै फेर नहबै धुअइ छै खेललक धुपलक फेर पढ़ै लए गेल टीशन गेल कोचिंग जेकरा जेतय भेजै छियै ओकरा ओतए जाइ छै पैढ़िके आबै छै खाना पीना खाइ छै फेर सुतै छै गार्जन भी देखै छै बच्चा सब भी देखै छै कभी नाँच भए जाइ कभी कोनो अथी भए जाइ छै तऽ ओहो सब देखै लए चलि जाइ छै देख कए आबै छै फेर देख कऽ अपन आराम करै छै फेर हटिया बजार छै लगमे फेर चलि जाइ छै हटिया गेल ई किनलक ओ किनलक किन कए आबै छै खाइ पी कए कोनो चीज चोकलेटे टोफी खए कए अपन बच्चा सब खेलै छै खेल कए अपन खाइ पीयै छै फेर पढ़ै लए बैठै छै पैढ़ कऽ आबै छै फेर खाना पीना खाइ छै फेर सुतै छै सुति कऽ उठै छै फेर भोरमे सुबह उठै छै फेर नहबै धुअइ छै जेकरा कोचिंग छै कोचिंग जाइ छै इसकुल सरकारी खुललैया पढ़ाइ भी आइकाल्हि बहुत अच्छा होइ छै इसकुलमे पढ़ै लए बच्चा सब चलि जाइ छै फेर पढ़ि लिख कऽ आबै छै ओहिमे सऽ कभी टीशन गेल कोइ अपन घरपर रहल कोइ काम धन्धामे लागि गेल तऽ जेकरा जे कोइ टी भी देखलक कोइ बाहर से अयलै एह तऽ मोबाइल देखलक ऑनलाइन सब चीज हुअऽ लागलैया तऽ ऑनलाइन मङ्गा कऽ अपन देखै छै सबकिछो कोनो बच्चा ऑनलाइन पढ़ै छै कोनो बच्चा खेलैमे लागि जाइ छै कोनो टी भी मे लागि जाइ छै कोइ सुति रहै छै इएह सब देख कऽ जे छै से बच्चा सब अपन टाइम पास कैर लै छै कभी सियानो सब देख लै छै सियानो सब टाइम पास करै छै हीरो हिरोइन आबै छै बाहर सए तऽ ओ देखै छै ओ गाना सुनै छै कोनो गाना आबै छै बढ़िऑं तऽ ओ सुनै छै कोइ रामायण देखऽ लागै छै कोइ फिलिम देखै छै जेकर जे पसन्द आबै छै से देखै छै देख कऽ अपन जे छै से राखि लै छै फेर साँझ पड़ै छै फेर ओतनी काम छै फेर खाना पीना बनबऽ खिलाबऽ पिलाबऽ बच्चा सबके पढ़बऽ लिखबऽ सन्तुष्टि मिलै छै तऽ किसान लोकके उहए सब कामे छै कोनो शहर तऽ नै छियै बिहार छियै देश छियै कोनो हटिया बजार ओइठाँ छै नै फेर